कि यौ कहिऔ कोनो सा गठित बाइक इवेन्ट या रेसमे भाग लेने छिए यौ आनो बेर कहने छलैए तहन वेब इएह केलिए बाइक रेसिन्गमे ई जइसेकि बाइक रेसिन्गमे रेसी होइ तऽ रेसे लगबैमे तऽ बहुत मोन लागे हइ आओर डरो लागैत रहै हइ कहीँ गिर नहि जाइए गिरैके तऽ हटाउ रेस लगबैमे तऽ ई होइ छै से कहीँ हम हारि नहि जाइए तऽ ओकरासे जितैके लिए हमेशा माइण्डमे इएह चलबैत रहै छी एकरासे जितैके हइ तऽ जितैके कोना रेसी यानि ओकरासे तेज तेजीमे बाइक चलबैके हइ तभी हम जितबै यानि अस्सी नब्बेपर चलेलासे नहि जीति पेबै अभीके बच्चेसभ चलबै अस्सी नब्बे अस्सी नब्बे चलबैत रहल अभीके बच्चा आओर हम तऽ सिआन छी तऽ हमे तऽ कतेक बेर बाइक चलेने छी एक सओ बीस एक सओ चालिस चलबै छी आब दुइ सओ तक रेसीमे चलबै छी मने ओकरासे जीति लै छिए कोइ भी हम भाग रेसी लै छिए बाइकमे भाग लै छिए तऽ जीति लै छिए यानि दुइ सओ स्पीडमे चलबै छी रेसी जीति लैके छिए ओकरा आरसे बहुत अच्छा लागै हइ ईसब एगो जीत आओर हारके बात रहै हइ तऽ अभी तक हम जतेक बाइक रेसी लेलिए हँ भाग भाग लेलिए हँ अभी तक एकोगोमे नहि हारलिए हँ सब जीति गेलिए हँ एतेक स्पीडमे चलबै छिए जे जितै जाइ छी हारबै कि ओकरासे हमरासे हारैके लिए ओकरा बहुत अथी झेलैके होतनि